हेलो हाँ बाजू हाँ हाँ बोलिए हाँ बोलिए अपने कऽ की जानकारी चाही यहाँ पर हर तरहके डान्स सिखाएल जाइत छै जेनाकि अहाँक भए गेल सालसा भए गेल बॉलीवुड भए गेल या फेर अहाँकेँ फौक डान्स भए गेल या फेर सांस्कृतिकमे जाइ तऽ कथक भी छै भारतनाट्यम भी छै अहाँ की सिखऽ चाहै छी एतऽ की जानकारी चाही अहाँकेँ ओकरा बारेमे टाइम अहाँकेँ बॉलीवुडके हो जाएत नओ बजे सुबहमे आ फेर अगर अपने शाम कऽ बैच जोइन करऽ कऽ चाहबै तऽ शामोमे छै आ शाममे अहाँकेँ भए जाएत तऽ चारि छओ बजेसँ नहि सप्ताहके सातो दिन नहि होइ छै सप्ताहमे अल्टरनेट कऽ क्लास छै जेनाकि एक दिन भेलै तऽ अगला दिन नहि हेतै सप्ताहमे तीने दिन क्लास हेतै

आ एना तऽ नहि छै लेकिन अहाँ अगर जरूरी पड़त तऽ बोले कऽ करबाबै छिऐ एना नहि होइ छै ओना एक सप्ताहमे तीने दिन क्लास होइ छै महीनाके पाँच सए टका छै आ छओ महीनाकेँ एक बार जमा करला पर छै जेनाकि तीन हजार होइतै ने छओ महीना अहाँकेँ तऽ दूए हजार दए कऽ पड़तौ तऽ एक हजार रुपआ अहाँकेँ बचि जाएत हाँ एक हजार रुपआ अहाँकेँ बचि जाएत आ जे इहाँ पर जे ब्रान्च छै हमर ओ छै पूर्णियामे अहाँ एबै तऽ गुरुद्वारावला रोडमे छै तऽ अहाँ आबि कऽ इहाँ पता करऽ चाहै छिऐ हाँ उहाँ पऽ एबै तहन पता करऽ पड़ैत छै ओहि पर छै रोड कऽ बगलेमे छै आ बेसी नहि अहाँकेँ बस ओएह एगो फोटो लागत आधार कार्डके फोटो कॉपी लागत आरो किछु नहि हाँ रुपआ अपने कऽ तऽ तभिए देबऽ पड़त सिखाबै छलिऐ एक घण्टासँ आ

बस